हैल्लो हांजी सर नमस्ते की कि में तुं'दे शा पुच्छना चाह्न्नीं कि में रेआसी आना चाह्न्नी ऐ ते तुस उद्धर मतलब कि उद्धर एह् केह्ड़े केह्ड़े तेहार मनांदे न पता अच्छा अच्छा अच्छा मतलब कि इं'दे बिच्च केह् केह् होंदा मतलब कि केह् मतलब केह् मतलब केह् चीज होंदी इं'दे च अच्छा अच्छ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जि'यां कि में इद्धर सुने दा कि बावा जित्तो ऐ मतलब उद्धर एह् केह् ऐ स्हाब कताब केह् केह् सिस्टम होंदा मतलब कि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी उ'ऐ में मतलब कि सोचा दी ही में आना इद्धर कि हाल्ली कोई डीसाइड निं ऐ कि केह्ड़े म्हीनै आना केह्ड़े नेईं चलो तुं'दे कोला एह् इन्क्वायरी लैना जरूरी हा चलो ठीक ऐ जी